اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم روزانہ کے کوڑے کچرے کو ایک کوڑے دان میں ڈالتے ہیں اور پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں محلے کے اراکین کو اس سلسلے میں منظم طریقے پر کام کرنے کے لیے ابھارتے ہیں اسی طرح درختوں کو لگاتے ہیں نالیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں